अट्ठाईस दो सौ पन्द्रह आठ हज़ार तीन सौ नब्बे पाँच लाख पचपन हज़ार आठ सौ सत्तासी नौ लाख पंचानबे हज़ार तीन सौ बावन